हमरा इहाँ जे संस्कृति हइ ने उहाँ पाग आओर चदर चदर हइ जउन पाग लागैलासँ चदर ओढ़लासँ इहाँपर बहुत ही इज्जत आओर सम्मान मिलै छै आओर मधुबनीके जे पेन्टिङ्ग हइ ई तऽ पूरा देश विदेशमे जानै छै आओर जइसेकि अगर अपनेके देखैके हैत अपने यहाँ मधुबनी स्टेशन मिथिला स्टेशनके पास चल जइऔ वहाँ बहुत ही बढ़िआँ बढ़िआँ पेन्टिङ्ग रहै छै आओर जे हमर सबके कला हइ चाहे शिल्पकला शिल्पकलामे पाग हइ चादर हइ वहाँसे ओ लगेलासँ आदमीके सम्मान मिलै छै ईलए पहनै छी हमरासबके बहुत ही अच्छा लगैए आओर हर आदमी चाहै छै की हम ओ मतलब संस्कृति या पेन्टिङ्ग या किछु भी करी जे सबके अच्छा लगै आओर ओहिसँ हमरा व्यवहार मिलै हम ककरो व्यवहार करी आओर इज्जत मिलै बस इएहसब